ईअं त मुंहिंजे घर में चङे टाइप जा ॿूटा आहिनि पर मुंहिंजो हुन में पसंदीदा फ्रूट में अंब जो सूफ़ जो चीकू जो ॿूटो आहे ऐं भाॼियुनि में मुंहिंजे घर में करी पत्तो टमाटो पटाटो हिननि जा बि ॿूटा आहिनि ऐं गुलनि में मोगरा कमल जो बि मुंहिंजे घर में ॿूटो आहे हीअं ताज़ा भाॼियुनि अगरि असांखे खपंदी असां हुतां ई खणी करे असांं पंहिंजे घर में यूस कंदा आहियूं जेके कैमिकल न हूंदा आहिनि हिन में ताज़ियूं भाॼियूं हूंदी आहिनि फ्रैश भाॼियूं ईंदी आहिनि ऐं इहे भाॼियूं असांखे खाइण में असांजे सिहत बि ठीकु रहंदी आहे इहे फल फ्रूट खाइण में असांजी सिहत बि ठीकु रहंदी आहे इहे ताज़ियूं शयूं आहिनि